حیدر آباد ضلعے میں دیکھنے لائق چار مینار ہے چار مینار کو چار میناراں ہیں اور نیچے مندر ہے اوپر دیکھنے کے لائق ہے بہت سے سیڑھیاں ہیں جس پر ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور اس کے اوپر جا کر دیکھیں تو ایک دم ہر چیز چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہم کو ایسی چیز ہے اور بازو میں مکہ مسجد ہے اس میں نماز ہم پڑھتے لوگاں ہر چیز ہے اس میں بھی ہر چیز دیکھنے کے لائق ہے اور چار مینار پہ چار گھڑیاں ہیں چار طرف سے دکھتے